कोंकणी ही स्वतंत्र भास ती खंयच्याय भाशेची बोली न्हय उक्तेपणान आनी मेकळेंपणान आमी उलोवंक शकतात कोंकणी भाशेक थोडे पुर्तुगेजाचे शब्द लाभिल्ले आसात कारण गोंय पुर्तुगेजाच्या खाला खूब वर्सां आशिल्लें चारशे पन्नास वर्सां पुर्तुगेज रुला पोंदा आशिल्लें म्हूण कांय पुर्तुगेज शब्द तातूंत येवपाक शकता पूण कोंकणी भास ही स्वतंत्र भास आनी ते खंयच्याय भाशे कडेन आमी कंम्पेर करपाक शकना